हेल्ल' आंहा उदै सानाय जादोंहाय मैयानिफ्राय ऐ बिराद बोरैबा गेस जानासो जादोंना मादों बिराद बोरैबा जि जि साथारदों डख्ट'रा नायजाथ'वाखैमोन ओमफ्राय दा नोंजोंसो नायजानो होननानै माबाहरदों आरो अ देह ओमफ्राय ओरैनो मा जानांगोन

एद उदै सानानै उन्दुनो हायाखै आङो हरसेमानि दा नोंबो माबानो हायाबा मा जागोन आंलाय दा एसे उदै सानायखौ लाना बहा थांब्रबगोन नै खाथियावबो डक्ट'रानो ऐनो थाब फैया दा मोनाबासो फैयो बेलासियावसो खुलियो दा मा जागोन दा देह माबानो सिस्टारा माबा मोनसे खालामदो सेस्ता खालामदो नोंनो सिस्टारानो एकदमबारे ओंखामबो जानो हायाखैसो आं उदै सानानैनो मा खालामगोन जादों ओमफ्राय सिस्टारा दा माबायावनो दङ दा चेम्बारावनो दङ

दा कैतासोआव थांनांगौ दे होनबा ना सिस्टार देह